हमरा घरसँ किछुए दूर एगो अहाँके जे छै से पुस्तकके मतलब बुक स्टोर छै पहिने अहाँके मिथिला पेन्टिङ्गके बढ़िआँ डिमाण्ड रहै लेकिन एखन अहाँके हर प्रत्येक घरमे जतेक भी बहिन माइ बहिनसब जे भी किछु छथिन ओसब आदमी एकर प्रति एते रुचि देखेलखिन हँ जे आब अहाँके हर घरमे पहिने अहाँके मिथिला पेन्टिङ्गके बढ़िआँ डिमाण्ड रहै लेकिन एखन अहाँके हर प्रत्येक घरमे जतेक भी बहिन माइ बहिनसब जे भी किछु छथिन ओसब आदमी एकर प्रति एतेक रुचि देखेलखिन हँ जे आब अहाँके हर घरमे चाहे ओ तकियाके खोल होइ कम्बलके खोल होइ या फेर कोनो दिवालपर चित्र हेतै हर जगह या फेर दिवाल पेन्टिङ्ग हेतै मितिला मिथिला पेन्टिङ्ग अहाँके भेटत अहाँके हर जगह आओर एकर आब जे छै से अहाँके डिमाण्ड बस मिथिलेमे नहि छै आब एकर डिमाण्ड हर जगह भऽ रहल छै आओर काफी एकरा प्रमोट कएल गेलै हँ आओर काफी लोक सपोर्टो करै छै कि नहि इहो एगो वास्तविकमे एगो बहुत सारा जे छै से बढ़िआँ छै बहुत बढ़िआँ चीज छै अहाँके अगर अहाँके आबैए तऽ काफी लोक आब सिखबो करै छथिन मिथिला पेन्टिङ्गके सङ्गहि हमरा जे छै अहाँके से मिथिला पेन्टिङ्गके सौख तऽ अइ बट हम ओतेक अच्छासँ नहि कऽ पबै छी तेँ ओतेक धिआन नहि दै छिए आओर जेनाकि पुस्तक मेला अभी हमसब चाहि रहल छिए अभी लगै नहि अइ पर चाहै छिए हमसब कि हमरोसब एहिठाम पुस्तक मेला लगै ताकि बढ़िआँ लोकके कनि कमसँ कम पता चलै आखिर कोन कोन पुस्तकके बारेमे कवि विशेष जानकारी लोकके रुचि कनि एहिसब चीजके बारेमे बढ़ै